हमराके अपन परिवारमे हमर पति है सास है ससुर है भैंसुर है देवर है देवरानी है गोतनी है सब अच्छा तरहसँ है आओर हमराके दो ठो बेटी है ओकराके पढ़ावै ले सास हमराके बहुत अच्छा तरहसँ समझावल है कौन सा काम कैसे करऽ बहुत अच्छा तरहसँ करेले है सासु बहुत अच्छासँ मानै है बहुत अच्छा संस्कार भी दै है अगर कोई भी काम गलत करै तऽ अच्छासँ बताबै छै कि ऐसे करऽ तऽ अच्छा हेतौ वैसे करऽ तऽ अच्छा हेतौ सासके बात मानेलऽ ससुर भी बहुत अच्छा है ससुर भी बहुत अच्छा संस्कारी बात करै छै देवर भी बहुत अच्छा है बहुत अच्छासँ बातचीत करै छै भैंसुर भी बहुत अच्छा है बहुत तरीकासँ अच्छासँ बातचीत करै छै गोतनी भी बहुत अच्छासँ रहै छै मिलिजुलि कऽ देवरानी भी बहुत अच्छासँ रहै छै मिलिजुलि कऽ देवर भी बहुत अच्छासँ बहुत अच्छासँ रहै छै मिलिजुलि कऽ इसी तरहसँ घरमे सबसँ मिलिजुलि कऽ रहेले मित्रके साथ बहुत अच्छासँ मिलिजुलि कऽ रहेले एक दूससँ अपन बात कहेलै